ہاں سہارنپور کے قریبی قصبوں یا شہروں کا سفر کرتے وقت کئی بنیادی ڈھانچے یا نقل و حمل سے متعلق چلینس درپیش ہو سکتے ہیں بعض اوقات سڑکیں خراب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سفر وقت طلب اور غیر آرام دہ ہو سکتا ہے خاص طور پر شہر کے اندر اور مین سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے جس سے سفر میں نا سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے بعض علاقوں میں عوامی نقل و حمل کے وسائل محدود ہوتے ہیں یا ان کا شیڈول غیر یقینی ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات پیش آتی ہیں کچھ ٹرینیں زیادہ بھر بھرپور ہوتی ہیں اور ٹکٹوں کی دستیابی ایک چیلنج بن سکتی ہے دیہی علاقوں میں بس سروس محدود ہو سکتی ہے جس سے مسافر کو وقت پر پہنچنے میں دشواری ہو سکتی ہے خراب موسم جیسے بارش دھند سفر میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے یہ چیلنج سفر کو زیادہ وقت طلب اور غیر آرام دہ بنا سکتے ہیں اور منصوبہ بندی میں مزید توجہ اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے